नौकरीके लिए हमरा सब की कहब चाहै छियै नौकरी हमे कैरे पैबै छियै कोनो बिजनेस बला छियै बिजनेस कोनो कैरि सकबै लेकिन नौकरी हम थोरबैये कैरि पैबै पढ़ल लिखल नहिये छियै तऽ नौकरी कहाँ सँ कैरि पैबै हमे बिजनेस लाइन बलामे छियै हमे बिजनेसे करै छियै अपन किछु बिजनेस कैरि लै छियै किछु मालजालमे खोज कैरि लै छियै खेती पथारी कैरि लै छियै इएह सबमे करै छियै खेती पथारी बारेमे सब छियै अपन कखनो बिजनेस लाइनमे रहै छियै कखनो बिजनेस जाइ छियै बुझलहुॅं